ماہی گیری ایک قدیم اور محنت طلب پیشہ ہے جو صرف جال ڈالنے اور مچھلی پکڑنے پکڑنے تک محجود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کئی دلچسپ اور کم معلومات حقائق چھپے ہوتے ہیں یہاں کچھ ایسی باتیں پیش کی جاتی رہی ہیں جو شاید عام لوگ نہ جانتے ہوں مچھلیاں چاند کی روشنی پانی کی گہرائی اور مدو جزر سے بہت زیادہ بہت متاثر ہوتی ہیں تجربہ کار ماہی گیر چاند کے حساب سے مچھلی پکڑنے کا وقت طے کرتے ہیں جیسے کچھ پھل مخصوص موسم میں اگتے ہیں ویسے ہی کچھ مچھلیاں بھی صرف مخصوص موسم میں دستیاب ہوتی ہیں مثلاً بلسا مچھلی برسات کے موسم میں زیادہ ملتی ہے اس لیے ماہی گیر کشتی پر دھیمی آواز رکھتے ہیں تاکہ مچھلیاں بھاگ نہ جائیں پانی سے تھوڑا شور بھی شکار بگاڑ سکتا ہے بعض ماہی گیر باریک جال استعمال کرتے ہیں جو چھوٹی مچھلیاں بھی پکڑ لیتے ہیں جس سے افزائش نسل رک جاتی ہے اور ماحولیاتی کی توازن بگڑتا ہے